جی ہاں حکومت ہماری کمیونٹی میں بیماریوں کے بارے میں تعلیمی اور بیداری کے پروگرام چلایا کرتی ہے جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری اور بہتری اور بیداری مسلسل ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے ہمارا حکومت کے اندر سپورٹ کرنا بھی بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی میں بیماریوں کے بارے میں پتہ کرنا اور اس کے اوپر بہترین اقدامات اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے جس کے لیے ہم تمام لوگوں کو بھی کو جو بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں یا پھر ہماری حکومت کو اس سلسلے میں بیداری لانے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ جو بھی بیماری پھیلے اس سے ہم لوگ نجات پا سکیں اس سے ہم لوگ نمٹنے کے لیے تیار ہو سکیں اور ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہماری حکومت تعلیمی پروگرام بھی چلایا کرتی ہے پروگرام چلاتی ہیں اور جس سے ہمارے یہاں بہت ساری بیماریاں عروج پر نہیں پہنچ پاتی ہیں اس کے لیے میں حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں